हैलो हां जी हां जी हां जी अच्छा अच्छा सुरभि बोल्ला दे ओ हां जी होई पन्छान की निं अस पिकनिक उप्पर चलचै कुतै घुम्मन आस्तै जन्ने आं पर जाना कुत्थै ऐ जन्ने आं पर अच्छा मजा उत्थै शैल ऐ निं एन्जाय करने आस्तै अच्छा अच्छा चलने आं घुम्मी औन्ने आं हां औह्गी अ'ऊं चलगे सारे जनें घुम्मने ई फ्रैंडे नै मिले दे बी केई दिन होई गे ना इक दूए दी याद बी बड़ी औंदी लेकिन टाईम निं मिलदा मिलने आस्तै एह् स्हेई प्लैन ऐ घुम्मनै आस्तै जन्ने आं सारे जनें ते गल्ल बात बी होई जानी ते मिली लैना इक दूए कन्नै हां मजा आई जंदा मतलब कि पूरियां परानियां यादां याद करी करी ते मजा आई जंदा हां अ'ऊं उनें ई पुच्छगी तुस बी पुच्छेओ अपनियें स्हेलियें लेई अच्छा अच्छा नेईं जरो टाईम निं लगदा इत्थै कैह्लूं पढ़ानियां टयूशनां बच्चें ई हां ओह् गल्ल स्हेई ऐ थुआढ़ी ठीक ऐ ठीक ऐ बाय